गासै बिजाबखौ फोजोबनो थाखायथ' बे फरायनाय आयदानि सायाव सोनारो बियो माने बिसिबां घन्टा फरायगोन बिनि सायाव सोनारगोन आंनि जि फोजोबनायनि माने सम लानाया आङो जि जिरायनानै फरायबाय आं खोनसे लागैनानै हय थिनि घन्टा फरायो थिनि घन्टा फरायनायनि गेजेरजों आरो खायफा कुइसनखौ मखस्थ' खालामगोन मेथ्स खालामगोन दा बिदि सावगारि एरनो रोङोबा एरनो एरो आरो फरायनाय बेलायाव जि फरायो मोजाङै फरायनांगो आरो माने जि फांफुं खालामनानै ओरैनो जफ्लाबा बे फरायनायनि नेम जाया बियो फरायनाय होन्ना बुङोब्ला जि फरायबाय बिनिफ्राय माबा मोनसे नोङो लाबालाब जानांगोन लाब जानांगोन बेखौ नोजोर होनानै फरायब्ला बे मोजांनि बाथ्रा बेखौ आं सानो आरो बिनिफ्राय जि माने आं फरायनानै माने माने जि फरायबाय माने खेबसेनो फरायनानै आरो जेखि जाया सप्तानि गेजेरावनो एबा माबा मोनसे दानारिनि गेजेरावनो टारगेट थायो बो एरैनो सा सास्रां फरायबाथ' जोबनाय नङा आरो फरायनायजों लोगोसे गोसोआवबो लालांनांगोन एरैनो सा सायाव फरायनाय थाबाथ' जानाय नङा आं फरायनो मोजां मोनो फरायनायजों लोगोसे गोसो लालांनानै आरो गावनिजि फरायनायजों इन्जय खालामलांनाय बे मोनसे हुदायारि आंहा बेखायनो फरायनायजों लोगोसे माने इसे स्ट्रेडिजिनि गेजेरदों आरो फरायनायखौ आं गाहाम मोनो आरो